पुरनका गीत आओर एखनका गीतमे ई अन्तर छै जे पुरनका गीत एतेक नीक छलै एतेक नीकसँ हमर मइआ काकी दादी जे छथिन मतलब गाबै छलखिन जे ओ सुनिकऽ अन्दरसँ जे छै एगो नवका जे छै अथी उत्साह जागै छलै आओर एखनका गीतमे जे छै ओतेक कोनो नहि रहै छै मतलब सुनलहुँ ध्यान देलहुँ मतलब सुनि लेलहुँ फेर हटाए गेल आओर जे छै से एखनका